हैलो म्हाराज शर्मा जी होर होर सनाओ बस ठीक होर सनाओ रुट्टी खाई ओड़ी आं यरो केह् करांऽ बच्चे मगर बी बड़े पेदे में सोचा दा हा की कट् चलदे हे कुदै जागत् आखदे पत्तनीटाप जाना आं में बी उऐ आक्खाना कि इंया मगर पेदे कि पत्नीटॉप जाना पत्नीटॉप ओह् ठीक रौह्ना आं ऐनी ते आं ते दिक्खनै आं कोई इयै कोई सोमवारें दिक्खनै आं कोई छुट्टियां गै पेदियां ते फ्ही गेम्स ते बच्चे अपने फोनै लग्गी पौंदे खेल्लनै गी गेमां बाकी दिक्खी लैगे कोई रुट्टी दा लेई जाह्गे सवेरे पैक करियै आं दिक्खी लैगे पुच्छी लैगे केह् आखदे उसी टैंपो आह्ले गी ठीक ऐ टैंपो आह्ले गी पैह्लें में गल्ल करी लैगा निं किन्ने मतलब पैसे लैंदा ओह् दिक्खो में तुसेंगी सनाना पूरा ते बाकी इसी तुस त्यार रक्खो बच्चे खुश बी बड़े होआ दे मेरे कन्नै गै हैन दंद कड्ढा करदे आं ते ठीक ऐ सनाना में गल्ल करियै ठीक ऐ होर बच्चे ठीक ऐ नी कोई निं भेजा करो खेल्लनै गी हून छुट्टियां बी हैन आं ठीक ऐ फिर ठीक